हमारे तरफ संसाधन की बहुत ही ज्यादा समस्याएँ हैं क्योंकि हमारे तरफ के रोड सही नहीं है क्योंकि कभी भी कोई आपातकालीन समस्या आ जाए तो हम अपने रोड से नहीं जा सकते हैं रोड सड़क जो है हमारे तरफ के बहुत ही ज्यादा खराब है हमें पैदल जाना पड़ता है कम से कम दस किलोमीटर हम पैदल जाते हैं तो हमें हाईवे मिलता है वहाँ से हम अपने जिले की तरफ जाते हैं तो हमें एक अच्छा अस्पताल मिलता है जहाँ पे अच्छे से इलाज भी नहीं हो पाता है क्योंकि वह सरकारी अस्पताल होता है और सरकारी अस्पताल में आप जानते हैं कितनी लंबी कतारे लगती हैं हमें कतारो में खड़ा रहना पड़ता है और हमें बहुत ही लंबी कतारो में खड़े भी रहते हैं जब हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं ना इलाज कराने के लिए तो वहाँ पर डॉक्टर भी अपने टाइम से नहीं आते हैं और वो इलाज भी आ भी जाते हैं तो इलाज भी अच्छे से नहीं करते हैं बताते हैं कि तुमको ये चेकअप कराना है ये चेकअप कराना है इतने सारे चेकअप करवा लेते हैं लेकिन तब भी जो है आदमी ठीक नहीं हो पता है और हमारे पड़ोस में एक दादाजी थे जो उन्हें पथरी की समस्या थी उनको हम अस्पताल ले जाने के लिए बहुत ही इमरजेंसी आ गई थी तो हमने जो एंबुलेंस बुलाया तो एंबुलेंस हमारे घर के पास भी नहीं आ सकी क्योंकि हमारे तरफ के रोड जो है बहुत ही खराब है रोड में जो खड्डे हो चुकी है बहुत ही जगह जगह पर गड्ढे हैं जो यहाँ पर एंबुलेंस नहीं आ सकते अगर एंबुलेंस आएगी तो वो फंस जाएगी गढ्ढे में और निकल भी नहीं सकती हैं क्योंकि जब हमारे तरफ बारिश होती है तो गड्ढो में पानी भर जाता है इस वजह से कोई भी संसाधन हमारे पास तक नहीं आ पाता है हमें कम से कम दस किलोमीटर जाना पड़ता है तो हमें संसाधन मिलता है कोई कि हम किसी का इलाज कराने के लिए अस्पताल तक ले जा सके अस्पताल में जाने के बाद भी अच्छा इलाज भी नहीं हो सकता है होता है क्योंकि सरकारी अस्पताल में आप जानते ही हैं कि वहाँ पर कैसा काम होता है वहाँ के डॉक्टर जो है ठीक तो होते हैं लेकिन वो अच्छे से इलाज नहीं करते इसलिए मरीज जो है अच्छे से ठीक भी नहीं पाता है एक हमारे पड़ोस की दीदी थीं उन्हें जो है ब्रेन ट्यूमर था और उन्हें बहुत ही इमरजेंसी हुआ तो हमारे जिले के अस्पताल में जाने को हुआ तो हमने एंबुलेंस बुलाया तो एंबुलेंस हमारे घर से जो है दस किलोमीटर दूरी रह गई क्योंकि वहाँ पर रोड सही था और हमारे तरफ आने का रोड सही नहीं है इसलिए एंबुलेंस हमारे घर तक नहीं आ सके इसलिए इस कारण से हमारे दीदी जो है वो सही समय पर इलाज के लिए नहीं पहुँच पाए उन्हें जो है दस किलोमीटर हमें किसी तरह ले जाया ले गए उनको और उनका इलाज करने के लिए हमने एंबुलेंस में बैठा दिया तो एंबुलेंस उनको लेके गई जिला अस्पताल में और जिला अस्पताल में जाने के बाद वहाँ पर हम पहुँचे तो हम एक लंबी कतार का सामना करना पड़ा और हमारा इलाज जो है बहुत ही लेट हुआ और अच्छे से भी नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के डॉक्टर जो थे वो बहुत ही अलग किस्म से काम करते थे और वो अच्छे से काम नहीं करते थे क्योंकि उनको जो है पगार सरकार से मिल जाता है लेकिन वो काम अच्छे से नहीं करते हैं वो मरीज को ये भी नहीं देखते हैं कि मरीज ठीक हुआ कि नहीं हुआ बस दवा दे देंगे थोड़ा सा आराम हो जाएगा और वो चल देंगे वो मरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ वहाँ पर हम जाएँगे तो गंदगी बहुत रहती है वहाँ का रूम साफ नहीं रहता है बाथरूम वॉशरूम जो है सब एकदम गंध मारता रहता है साफ सफाई एकदम नियम से नहीं होती है इसलिए सरकारी अस्पताल हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगता है तो हम सरकार से यही कहेंगे कि हमारे आस पास की रोडे जो हैं उनको सही करवा दे उनकी मरम्मत करवा दे और हमारे बहुत ही पास में जो है अस्पताल खुलवा दें क्योंकि हम जो है इतनी दूर सामना करके जाते हैं इतनी दूर अपने जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए अगर सरकार हमारे पास में ही बनवा देगी तो हम जो है अच्छे से इलाज करवा लेंगे और हमारे जो है जो भी मरीज होंगे वो अच्छे से ठीक हो जाएँगे और स्वस्थ रहेंगे तो सरकार से हम यही कहेंगे कि हमारे रोड जो है वो बनवा दें और हमें संसाधन का जो है अच्छा